इसकुलमे हमरा सभसँ अधिक नीक मैथ विषय लागै छै जिसमे कि एगो कॉन्सेप्टेके उपर ढ़ेरके सवाल बनाबै सकै छियै आओर बच्चा एक कॉन्सेप्टपर कम सँ कम बहुत सवाल सिखै छै आओर उसमे कैल्कुलेशन भी थोड़ा मजबूत रहै छै मैथ मे मैथ कऽ केल उपयोग भी गावमे बहुत सारा होइ छै मकइ बेचलकै उहोमे जने हिसाब बारी करैमे मैथके यूज होइ छै इसीलिये हमरा मैथ बहुत इन्टरेस्ट छै आओर कोइ भी हमरा बहुत अच्छा लागै छै बनाबैमे चाहे एकसँ लए कऽ ट्वेल्थ तक कोइ भी मैथ रहै छै मजा आबै छै बनाबैमे मैथमे ई बात छै कि सभ विषय नौलेज भए जाइ छै मैथमे कहीं से भी मैथमे आदमी गावमे क्वेस्चन पूछि दै छै इसीलिये मैथ बहुत अच्छा विषय छै मैथमे आओर बहुत बेसी बच्चा सभक सीखना सिखैल छै अस्ट्रोंग बेस मजबूत होइ छै दिमाग बहुत फास्ट होइ छै मैथमे बोरिंग फील नहि होइ छै मैथ सब्जेक्टमे बनाबैमे आओर जादे मोन करै छै जेतना मैथ पढ़ै छै आओर मोन करै छै जादा पढ़ियै इएह लए मैथ हमरा बहुत अच्छा विषय लागै छै